गाम घर मे माथ दर्दक कोनो घरेलू उपाय मे बहुत एहन छै जे छै जेनाकि अहाँके शुद्ध अहाँके गाम घर मे अहाँके सरिसो तेल सेहो भेट जाइ छै ओहो सऽ लोक मालिश कऽ लैया अपन या केकरो सऽ ढंग सऽ करबेलक जेनाकि अपना सबके गाम घर मे अहाँके सही सऽ मालिश करै बला सेहो रहै छै अहाँके ढंग सऽ कऽ देत अहाँके भऽ सकैया जे ओ माथ ठीके भऽ जाय लेकिन कहल जाइ छै आनो तरहक जेना गरम पानि छै गरम पानि सऽ अहाँ ई करू जेना अपना सबके अखन ओना तऽ आबि गेल छै एकटा नवरत्न ओ लोग लगा लैया मोन मारि कऽ जे लगा लेलक लेकिन गाम घर मे जे सब ठाम उपलब्ध नहि छै अखनो कतौ कतौ भऽ गेलै हँ लेकिन सबठाम नहि छै ओ ठण्डा तेल होइ छै ओ अहाँके गाम घरक परिवेश मे नहि छै लेकिन अहाँके गाम घरक परिवेश मे वएह सब छै जे अहाँके कऽ सकैया माथ मे तेल लगेनाइ गरम पानि कऽ लिअ या गरम पानि पी लिअ या फिर ओकर कोन कारणवश अहाँके माथ दुखाय यऽ ओकर